मा औ माबा माइ फानलाबायो नामा नो हाय जायखिजाया जानला मोनला गासिखौबो होनदों ओमफ्राय बिस फसिस मन सोबाबो जायो होनदों मा आयु एसे खमायजाया माबा माइफ्रानो अन्थाय अनला मोनला बायदों मोदों बालाबो दं माबोरै होनला बायदों हाय

आयु फनसास थाखाल' थार बिस फसिस मन होनदोंमोन ना

सान्दुं दुंबा एसेसो मोजां गारदो माबा एसे मोजाङै रायलायलाय लायसै देनां लांफैबा ए

एसे एसे लायसै माखासे माखासे ए फुलफाख्रिखौ बेसेबां

आयु नयस' लादो रनजित फ्रालाय रनजितफ्रा बिदिद्रायथार बांद्रायथारोहाय बांद्रायथारा साराय सारस' फोर लादो बाल आयु बिदिथार

दाना बिदिथार ए ए होनबालाय माला माला खबर हरफिनलायसै सानदुं दुंबा माबा लायसै होनबालाय

आयु नागिरनांगोन बायनानै लायनांसिगोन हाय हाथायफ्राव नागिरहैनांसिगोन दे बेखौ नागिरहैनांसिगोन हाथायफ्राव व लायनांसिगोन नायनानै बस्था औ दे